हमारे क्षेत्र में अलग अलग मौसम होते है जैसे गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा भयावह गर्मी होती है तो बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है सर्दी बसंत पतझड़ ऐसी कई सारी ऋतु हैं हैं जो की हमारे यहां सभी ऋतुओं में अलग अलग मौसम होते हैं जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि गर्मियों में भी बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगती है पहले क्या था कि सभी मौसम समय से आते थे जैसे गर्मी के मौसम में सिर्फ गर्मी ही होती थी बारिश के मौसम में सिर्फ वर्षा ही होती थी और सर्दी के मौसम मे सर्दी ही होती थी परन्तु हाल ही के कुछ वर्षों में मुझे ऐसा लगता है की मौसम कुछ बदल सा गया हैं कभी कभी गर्मी के दिनों में भी बारिश हो जाती है और सर्दियों के समय गर्मी के मौसम जैसी कड़ाके की धूप पड़ती हैं ऐसे कई सारे मौसम में अचानक आने वाले बदलाव होते जा रहे हैं